आं न'निफ्राय फैयो बासजोंहाय टाइमआ बिराद सर्ट जायो आंना बिराद खस्थ'यैहाय आं फुं फुङावनो सिखारनांगौ आरो फुङावनो देलायनानै सातथायावनो रेडि जानानै सान्थिफुरसिम सान्थिफुरसिमहाय आं कलेजनिफ्रायनो ओइट फिफ्टिनावनो सौहैनांगौ आं मानोना कलेजआवनो मोनफैनाया बिराद खस्थ' जायो आं न'निफ्राय फैनो थांफिन माबा बासजों फैनो बासआ टाइम मथेसो खारो आं माथो खालामनो आं बिराद खस्थ' आरो गुबै सोलोंथाइ सोलोंथाइखौथ' मोननो गोनां जायो नाथाय जेंनाफोर बिराद दङ मानोना आं न'निफ्रायबो मोना थाखा फैसा मोना बिराद प्रब्लेम जोंनिया खस्थ'यैसो फोरोङो सानैमानि फरायनाय बिराद खस्थ' माथो खालायनो थेवब्लाबो खस्थ' मस्थ'ब्लाबो हाबदों फरायसालिसिम फैनो थाखाय बिराद एखम्बा अखा हाना होयो एखम्बा सान्दुं गोसा गारिखौनो मोनस्लाबा मालाबा टाइम आनो लस जायो मालाबा मालाबाथ' गारिखौनो मोना माथो खालामनो बिनिखायनो आं बिराद खस्थ' मोनो आरो कलेजावहाय फैनो टाइमानो मिलाया थांफिननायावबो एखम्बा मोनाहैयो बिराद खस्थ' बेयो एखम्बा गारिखौनो मोनबावा बिराद गोबाव गोबाव नेनांगौ बिरा टाइम मेनेज खालामनांगौ बिराद खारदिंबायनांगौ टाइम खारहोनो नांगौ सोलोंनोलाय गोसोमोन नाथाय हागोन ना हालिया आं बेखौ मिथिलिया मानोना बिराद प्रब्लेम जायो न'निफ्राय फैनो गारिनि बेबस्थायानो ओम आरो आं फुङाव खारनायनि सर' होनोब्ला फुङावहाय खारा मानोना आं बिदि प्रेकटिसा मालाबा मालाबा सम समावहाय खारो ओमफ्राय आङो बांसिनानो खारनाय जाया सम सम खारो आरो सोलोंथाइआव मोगा मोगि जादों होनबाथ' थाखा फैसायावसो प्रब्लेम जायोनालाय मोगा मोगि जायो मालाबा मालाबा जादों फरायनायावहाय दिसटार्बानो जादों थाखा फैसानि फरायनाय लिरनायाव मोना थाखा फैसानि बिराद प्रब्लेम जायो एखम्बा समाव कलेजावबो कलेजसिमआनो मोनहैया आरो खालामनो कलेजसिम एखमब्ला बिदिनो खस्थ' खालामनानैब्लाबो रायजा होनजानाबो फैसा बिनानै फैयो आरो कलेजसिमहाय आरो आंनि लोगोआ भाग्यस्रि बिथाङाबो बिराद खस्थ' गारिखौनो मोना जों सानैजों बिराद खस्थ'यै थांनांगौ बिराद गाज्रि अबस्था होमब्लाबो उरसुगासिनो आरो फरायगासिनो उम फरायलांगोन खस्थ' मस्थ'बाबो माथो खालामनो फरायनायाथ' आस'खान्दा गारजायाबो बेनिखायनो फरायनो गोसो फरायबायानो माथो खालामनो